میں نے اپنی زبان سے مختلف مادری جو زبان ہماری زبان ہے اس سے الگ جو زبان پڑھی ہے کتاب وہ عربی کی کتاب پڑھی ہے جس میں مجھے ترجمہ سمجھ میں کچھ کچھ ترجمہ سمجھ میں آتا تھا اور کچھ کچھ سمجھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ فعل مضارع ماضی مطلق اس میں کھیل رہتا تھا تو یہی تجربہ ہوا ہمیں کہ کچھ کچھ ہم عربی سمجھ جاتے ہیں اور ترجمہ شدہ ورژن کے بارے میں میرا یہ خیا ہے کہ یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ہماری زبان میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ ہے تاریخ الاسلام جو ہمارے مادری زبان میں کتاب ہے اسے دنیا کا ہر انسان پڑھ سکتا ہے اور یہ ہماری مادری زبان ہے اور اسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے